मैं अपनी तरफ से विधि का पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ कि सामने वाले को मसाले कितने कितनी कितनी मात्रा में पसंद आएंगे उसी हिसाब से लेता फिर भी पूछ लेना चाहिए सामने वाले से पूछ लेना चाहिए क्या नमक कितना चलता है मिर्ची कितनी चलती है क्योंकि यह चीज़ें दो चीज़ें ऐसी हैं कि कोई भी चीज बनाएँ तो स्वाद के लिए स्वाद अनुसार डालें तो तो खाने में आनन्द विभोर हो जाता है आदमी कोई भी हो तो सामने वाले से वही जानकारी ले लें उस हिसाब से बनाएँ ऐसे तो हर कोई अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है मगर फिर भी सामने वाले की मन की जिज्ञासा जान लो तो उससे उसको भी लगता है कि हाँ हमको थोड़ा सा तवज्जो दी तवज्जो देने से यही है कि स्वाद में चार चाँद लग जाते हैं बाकी जो खाना जो भी बनाओ जो भी रेसिपी बनाओ जो भी चीज़ बनाओ स्वादिष्ट ही बनी यही सोचना चाहिए यही सोच रखनी चाहिए तो ही खाने में मज़ा आता है